उदालगुरि जिल्लायाव माखासे मख'जाथाव दावबायग्रा थावनिफोर दङ जेरै भैराबकुन्द' बगामाति आरो बिनि अनगायैबो जोंनियाव दङ ओरैजाय धोनस्रि रिभार आरो बिनि अनगायैबो दङ गोबांथार मोननै मोनथामसो जायगा दं जाय जायगाफ्रा दावबायआरिफोरनि गोसोखौ मेहेरगोनां एबा बोगथाबनो हायो गिबियावनो आङो भैराबकुन्द'खौ सिगांग्रो लाबाय भैराबकुन्द'आ ओरैबायदि मोनसे थावनि एबा टुरिस्ट प्लेस बियाव गोबां गुबुन गुबुन हादरनि दावबायारिफोर फैयो बे भैराबकुन्द'आ मोनसे ओरैबायदि थाम ख'नायारि टुरिस्ट प्लेस जेराव बेयाव इन्टारनेसनेल जोङो बर्डार जों मोननो हायो जेरै भुटान आरो अरुनाचल बिनि अनगायै आसाम बे मोनथाम हादर आरो हादरसाफोरनि ज' नांजाबनायनि गेजेराव मोनसे दैया ज' जानानै फैयो बिनो जाबाय जोंनि धोनस्रि दै बेयाव गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय दावबायफैयो जाय दावबायारिफोरनिखि बे भैराबकुन्द'नि नोजोर एबा सिनारिफोरखौ नुनानै गोसोखौ गोजोननाय लानो हायो गोग्गाथाव मोनसे बाथ्रायाजाहैबाय मा बेयाव मोनसे स्लुइस गेट दं जाय स्लुइस गेटआनाखि आसाम अरुनाचल लिंक खालामनानै होदों आरो बे दैखौ बारनायानो जाहैबाय धोनस्रि बिनि गोबांथार गिदिर गिदिर अन्थाइ बालाहामा आरो बिनि दै बिनि ना जोंनि हायेनाव थानाय आसामाव थानाय सुबुंफोरखौ गोबांथार हेफाजाब होयो बिनि जितुनाकि अन्थाइ बेजोंनो जों गोबांथार रिसर्सफोर आसाम सरखारा मोननो हायो रिभिनिउ कालेकसन खालामनो हायो अन्थाइ बाला बन बेफोरनि थाखाय भैराबकुन्द'आ गोबां फेमास बिजों लोगोसेनो बांसिन मख'थावना बाथ्राया जाहैबाय मा बे भैराबकुन्द'नि जितुनिकि अन्थाइ बेयाव जिरायनानै दैसा सेराव गोबांथार दावबायारि बिथांमोना पिकनिक जानो फैयो रंजायो बाजायो जायो लोङो आरो गोजोननाय लायो बिनिखायनो उदालगुरि जिल्लायाव थानाय बे भैराबकुन्द' होननाय पिकनिक स्पटाव गोबांथार दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोगथाबनो हायो